मैथिली भाषाके सबसँ मीठा भाषा कहल जाइत छै साहित्य कविता आओर अन्य कलात्मक चीजोमे मैथिली भाषाके प्रयोग इसलिए भी करल जाइत छै किआकि मैथिली भाषा बहुत ही मीठा भाषा छै आओर केओ भी चीजमे जैसे कविता ही कोइ कविता ही कहल जाए रहल छै ओकरामे अगर मैथिली भाषाके प्रयोग करल जाइत छै तऽ मैथिली लोक कविता भी सुनैमे अच्छा लागे लगै छै कोइ कलात्मक अभिव्यक्ति मैथिली भाषाके प्रयोग करैत छै तऽ जैसे कि कोइ भी कार्य हो रहल छै कोइ नाटक कोइ साहित्य ओकरामे अगर मैथिली भाषाके प्रयोग करल जाइत छै तऽ ओ चीज लोगके अपना तरफ आकर्षित करैत छै रोमांचित करैत छै आओर अपना तरफ खीचय छै आओर मैथिली भाषाके कारण आदमी ओकरा देखे भी चाहैत छै पसन्न भी करैत छै किआकि ओ अपना तरफ आदमीके अट्रेक्ट करैत छै मैथिली भाषा एक ऐसा भाषा छै जे कि आदमीके बोलएमे आओर सुनएमे बहुत ही जादा अच्छा लगैत छै मैथिली भाषा मैथिली भाषा आमतौर पे सबसँ जादा दरभङ्गा इलाकेमे बोलल जाइत छै आओर सब जगह बोलल जाइत छै लेकिन ओतऽओतऽ आमतौर पे बहुत जादा ही मैथिली भाषाके प्रयोग होइत छै ओतऽओतऽके आदमी जादातर मैथिली भाषा ही प्रयोग करैत छै